आङो साननैसो सिगां फ्लिपकार्त आव अर्दार खालामनाय सार्त आ सौफैदोंमोन दिनै बे बे सार्त नि दामनि हारजों बे सिनि सार्त नि सिया कुवालिति गुना बे दामनि बायदि मोजां गुननि जायाखै बिनिखायनो आङो बे सार्त खौ मोजां मोनासै